जी हाँ बिल्कुल बोलिए क्या समस्या है आपको इसका मतलब आपकी दिमाग़ में दर्द होता होगा तो आप क है ना आप सोंचते ज़्यादा हो अब जिस चीज़ को आप सोंचते हो उस चीज़ के सोंच के अंदर घुस जाते हो इसी वजह से आप थोड़ा डिप्रेसन तनाव तनाव भी होता है आपको घबराहट भी होती है हाँ तो उसका ये है कि आप थोड़ा सोचना बंद करिएगा थोड़ा बहुत कम सोंचो अपने बारे में और और बताइए आपकी समस्या क्या है तो मैं आपको आपको मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ पहले आप उनको लीजिए और फिर सात दिन बाद आप आइएगा मेरे क्लीनिक पर तो मैं आपको और बताऊँगा आगे का प्रोसेस बताऊँगा आपका इलाज क़रीबन छः महीने तो चलेगा क्योंकि जिस मानसिक समस्या है आज थोड़ी मानसिक समस्या है ये अगर ये शारीरिक समस्या होती तो मैं कुछ दे देता आपको प्रोटीन वग़ैरह क्या बोलते हैं कुछ दे देता लेकिन ये मानसिक समस्या है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है क़रीबन छः महीने तक आपका इलाज चलेगा ये जी बिल्कुल बिल्कुल आप आइएगा और बढ़िया से इलाज कर देंगे आपका